जेना हमरासभके छठइ चौड़चन भेल ओहिसभमे हमरासभके बाँसके पथिआ बनै छै चङेरा बनै छै सुप्ती बनै छै कोनिआँ बनै छै जिनकासभके घरमे पहिले पाँचगो होइ छलनि हुनकासभके पाँच पाँचगो आओर बढ़ा देलखिन दस गो होइ छै जेनाकि कोनिआँ सुप्ती छिट्टा डोम बुनै छै तऽ हुनकोसभके किछु आमद होइ छनि एहि पाबनि सभमे जेना चौड़चन होइ छै ओहिमे चङेरी होइ छै ओहिमे कोनिआँ होइ छै ओहिमे सुप्ती होइ छै तऽ डोमोसभके कनि हुनकरसभके बढ़ि जाइ छनि अथि आ हमरोसभके जेना चूल्हा बनै छै छठि पाबनिमे खरना होइ छै जेना ओहिमे से माटिके बर्तनमे खीर रान्हल जाइ छै जेनाकि माटिके बर्तन लए कऽ अथि लए कऽ से लकड़ी लए कऽ खीर बनै छै खीर बना कऽ तखन ओकर ओहिमे नैवेद्य पड़ै छै हमरासभके जे मिथिलाके संस्कार छियै नैवेद्य पड़ै छै तखन ओसभ नैवेद्य हुनका खरनावाली खाइ छथिन तखन हुनकासभके नैवेद्य उठेलथि सभके धियापुतासभके बच्चासभके देलथि सौँसै टोलमे देलथि हमरासभके ओ मिथिलाके संस्कार छियै ताहिके दुआरेसँ ओ माटिवला बर्तन लकड़ीवला बर्तन ओ डोम बनबै छै माइटवला बर्तन कुम्हार बनबै छै जेना ढाकन भए गेल जेना छाँछी भए गेल जेना मटकुरी भए गेल ईसभ सभटी छठि चौड़चनमे कुम्हार बनबै छै डोम बनबै छै तऽ हुनकोसभके किछु आमद भए जाइ छनि ओहोसभ जीबै छथि